मूं वटि पहिरीं नौकिया जी मोबाइल हुई हाणे सैमसंग जी आहे सैमसंग जी मोबाइल ॾाढी सुठी आहे प्रोडक्ट ॾाढो बहितरीन आहे ऐं सभु खां वॾी ख़ासियत छा आहे की इन जो जेको कैमरो आहे उन कैमरे मां पिचर साफ़ु ऐं बिल्कुल साफ़ु सुथिरी थी अचे पई स्पष्ट बिल्कुलु ऐं तंहिंखां पोइ चार्जिंग चार्जिंग में इहो आहे प्लस पॉइंट की हिकु दफ़ो चार्ज करण खां पोइ काफ़ी देरि ताईं हले थी काफ़ी तॾहिं मूंखे चार्ज नथी करिणी पए त सैमसंग प्रोडक्ट ॾाढो सुठो आहे तंहिंखां पोइ उन जो वीडियो या हर ॻाल्हियूं सुठीयुनि मुंहिंजे हिसाब सां कैपेसिटी सुठी आहे गैलेरी में जेकी फोटो वोटो विझूं था काफ़ी देरि ताईं सेव थी था वञनि पिया ऐं आवाज़ बि साफ़ु सुथिरी आहे साउंड सुठो आहे अनुकुलात बहितरीनु प्रोडक्ट आहे सैमसंग